आं सिगांहाय साख्रि मावनाय समाजारि थाथायनि बिथिङावहाय हौवा हिनजाव गेजेराव थानाय समानथिनि थाखायनो आइजोफोरा गोजौ सोलोंथाइ लासेयावबो थाब माबा सरखारि साख्रिखौ मोनन गोब्राब जायो मानोना गोबांथार हौवा हिनजाव गोबांथार सोलोंथाइ लानाय दं बिनि थाखायनो आइजोफोरखौ दोन्थ'नानै गोबांथार आइजोफोरखौ गाहाय खालामनानै गाहायाव दोननानै गोबांथार हौवा मानसिफोरा सरखारि साख्रिफोरखौहाय मावो बिनि थाखायनो आइजोफोरा थाब साख्रिखौ मोनद'वा बेनि गोजौ सोलोंथाइ लाबाबो आइजोफोरा सोलोंथाइ मोना बेफोर गिबि जेंनाफ्रा बेनो आरो खाबुफोरा जादों हौवा हिनजावनि गेजेराव फारागथिफोर थानायनि थाखायनो बेफोरबायदिनो हिनजावफोरा गोबां समावहाय सरखारि साख्रिफोरखौ मोननो हाया मानो होनोब्ला हौवा हिनजावफोरनिफ्राय हौवाफोरनि गोहोआ बांसिन बिनि थाखायनो हौवा हिनजावनि गेजेराव फारागथि सानलायनायनि थाखायनो बेफोरबायदि आइजोफोरनि आइजोफोरा गोजौ सोलोंथाइ साख्रि मावनाय समाजारि थाथायफोरावहाय जेंना नुजाथियो आरो जेब्ला बेफोरबायदि जेंनानि जों गोग्लैयो आरो बे आइजोफोरा गोजौ सोलोंथाइ लानानै गोबांथार न'खरफोरखौहाय मोजांथार खालामनो हायो सरखारि साख्रि मावनानैहाय हौवा हिनजाव फारागथि सानालासिनो सरखारि साख्रिफोरखौ मावनानैहाय आइजोफोराबो बेफोरबायदिनो गोबांथार गोहो गोहो बोलो हौवाफोरजों समान समान गोहो थानायनि थाखायनो आइजोफोराबो आइजोफोराबो इफोरबायदिनो सोलोंथाइ लानानै साख्रि मावनानै न'खरफोरखौ फेदेरबोनो हायो जोंनि गेजेराव हौवा हिनजाव जेबो फारागथि गैलिया हिनजावफोरनाव जेसेबां बोलो दं हौवाफोरनावबो बेफोरबायदिनो बोलो थायो मबेबा समाव हौवाफोरनाव बांसिन बोलो थायो नाथाय हिनजावफोरनाव खमसिन बोलो थायो बेफोरनि थाखायनो गोबांथार जेंनानि मोगा मोगि जानांगौ जायो